नितीश आओर मोदीके हम पसन्द करै छी जाहिमे कि मोदीजीके जहिआसे भेलैए तहिआसे हमरा सभकेँ जे छै से बहुत आरक्षण देलकैए जेना पहिले महिलाके कोनो वैल्युए नहि रहै आब महिलाके बहुत वैल्यू भेलैए कमसे कम पचास परसेन्ट आरक्षण मिलि मिलि गेलैए तऽ वैल्यू तऽ मिललै बैठैके तऽ जगह मिललै नहि तऽ औरत सभके कोइ वैल्यू नहि दैत रहलै ओहि चलिते हम मोदीजीके पसन्द करै छी जे कमसे कम औरतपर धिआन देलक कनिटा नितीशजी भी इएह कएलक कि जे समूह देलक जहिआसे तऽ ई बढ़िआँ चलै लागल औरत सभके कनिटा वैल्यू भै गेल नहि तऽ कोइ वैल्युए नहि कोनो गिनतिए नहि रहै औरतके जे कोइ छिए किछु नहि कोइ दुइ दुइ टा बात कहि दैत रहै ताहिके बाद कामो देलक जे समूहमे काम चलै लागल तऽ नितीश आओर मोदी मिलिके तऽ बढ़िआँ लोकसभ रहै लागल बढ़िआँसे जाहिमे कोनो दिक्कते नहि भेल अहाँके आइ पइसा उठै लै छिए समूहसे उठै औरतके नामपर मिलि जाइ छै पहिले जेन्ट्सके जेना चलैत रहलै समूह तऽ बैठि गेलै रहै लेकिन ई औरतके जे चलै छै तऽ बढ़िआँ चलै छै दस दस टाके ग्रुप मिलि मिलिके बनै छै ओहिमे जे छै नितीश कुमार आओर मोदीजी दुनू मिलिके पइसा दै छै बढ़िआँसे ओहिमे आम लेनदेन होइए आओर सबचीज बढ़िआँ चलैए एहिमे आओर हम कि कहि सकै छी एहि चलिते हम नितीश आओर मोदीके दै छी धिआन ओहिपर आओर हम ककरो एहि सभके लालू सभके हमरा नहि यऽ अथी जानकारी लेकिन मोदीजी आओर नितीशजीसे हमरा इएह फाइदा यऽ जेकि हमरासभ काम करै छी हमर सभकेँ आरक्षण देलक यऽ औरतकेँ आओर घर घर गैस देलक बिजलीके सुविधा भी देलक यऽ ताहिके अहाँके ई खेतीमे भी पइसा दैए ईसबपर छै तेँ कनिटा जे आओर आओर हम कि कहब एहिमे एहिसे ही हमरा बहुत फायदा यऽ कोन मदति कएलनि छी सब ओहि चलिते मोदीजी आओर नितीशजी से हम इएहसब फायदा छै जुड़ल बहुत औरतकेँ उठेलखिन यऽ उपर आओर किछु नहि आओर हर जगह सबकिछु बढ़िआँसे मिलैए कतहु जाइ छी तऽ एकटा कुरसी मिलैए बैठै ले नहि तऽ कोनो वैल्यू नहि रहै औरतके कोइ देखै ले बैठै ले नहि रहै ताहिके बाद अथी जकरा खेत छै तऽ ओकरो मिलै छै ओहिपर ताहिके बाद आइकाल्हि तऽ आब प्रधानमन्त्रीवला इन्दिरा आवास भै गेलै आओर एखन चावल गेहूँ भी फ्रीमे मिलि रहल यऽ ईसब मोदीजीके छिए मानि लिअऽ गरीब आदमीसभ जकरा कि एक टका नहि रहै ओ बढ़िआँसे जी सकै छै ने ताहिके बाद गैसो मिलि जएतै ताहिके बाद चावलो गेहूँ फ्रीमे मिलि जाइ छै तऽ कनिटा खै तऽ लेतै भुखल तऽ नहि मरतै आओर दोसर औरतकेँ कोनो आब ई नहि रहलै कि जे ई औरतके लोक कखनहु दुइ टा बात दस टा बात कहि दैत रहै कोइ मारि बैठैत रहै आबसे नहि यऽ एकटा कुरसी दैए कनिटा इज्जत करै छै औरतके लोक आओर हम कि कहब इएह भेल यऽ नितीशजीसे आओर मोदीजीसे इइह फायदा मिलल यऽ तेँ हमरा सभकेँ बढ़िआँ लागैए ई नेता रहलै तऽ जरूर छै आओर बढ़िआँ आगू दिन आओर बढ़िआँ करतै आओर साथ साथ औरतके भी नौकरी चाकरी सब दै छै तऽ ओ नौकरीसे आओर आगू बढ़तै औरत जे मरद मरद सभकेँ कन्धामे कन्धा मिलैके चलतै कोनो दिक्कत नहि हेतै ई नहि कहि सकै छै कि जे औरतके किछु नहि होइ छै आओर मरदसे सब काम हेतै से बात नहि भै रहल यऽ आब आब ई अधहा जे छै पचास परसेन्ट आरक्षण दै देलक यऽ जे अधहा जे काम मरद करतै ओ काम औरतो कै सकै छै कोइ दिक्कत नहि छै एहिमे इएह बात छै आओर औरतके नामपर जे छै से आब समूह द्वारा पइसा आब कतहु मिलि जाइ छै नितीशजी कहलखिन जे आओर पइसा एहिमे मिलतै समूहके एक एक करोड़के दैके अथी करतै किएक तऽ स समूहमे जे छै से बढ़िआँसे लेनदेन बढ़िआँ होइ छै कोनो दिक्कत नहि होइ छै कोनो जेना पहिले एक एक टकालए मोहताज रहैत रहै आदमीसे नहि रहै छै जहिआसे ई समूह चललैए तहिआसे सभ गरीब दीदी जे छै से उठि गेलैए आओर बढ़िआँ भै गेलै सभ घर सुखी भेल जै रहल छै ककरो दिक्कत नहि छै आओर उपरसे मोदीजी इहो दै रहल छै कि चावल गेहूँ भी फ्रीमे दै रहल छै तऽ आदमी अपन खाइ छै बढ़िआँसे रहै छै कोनो दिक्कत नहि छै गैस भी सभके घर घर छै बिजली भी सभके घर घर छै पहिले लोक अन्धेरामे रहैत रहै आब अन्धेरो नहि छै सभ अपन सभके घर घरमे बिजलीके कनेक्शन लागल छै तऽ अपन रोशनी होइ छै गैस मिलै छै चावल गेहूँ मिलै छै पानि भी नल लागल छै तऽ ओहोसे पानिओ पिए छै स्वच्छ पानि भी पिए छै ईसब मोदीजीके आओर नितीशजी छै तऽ तेँ लोककेँ बहुत आदमीकेँ पसन्द छै जे नितीश आओर मोदीजीकेँ सभ चाहै छै आओर हम कि कहि सकै छी हमरा तऽ ईसब फायदा बुझाबैए तेँ हम कहलहुँ आब देखिऔ तऽ आशा सभकेँ या सी एम सभकेँ जे करै मानदेय दै दिए